भारत हादरनि मुंदांखा गेलेमुफोरा जाबाय फुटबल हकि काबादि क्रिकेट आरो बे गेदेलुफोरखौ भारतनि मोनफ्रोमबो स्टेटफोराव गेलेनाय जायो आरो बे हादरनि मुंदांखा क्रिकेट गेलेगिरि फोरनि मुङा जाबाय एम एस धनि बिरात कलि आरो मुंदांखा फुटबल गेलेगिरिया जाबाय सुनिल चेथ्रि हलिचरन नार्जारि